وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی

نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا ہے اچھی کوالیٹی کا ہم استعمال کرتے ہیں میٹ نہیں نہیں نہیں نہیں سر کسٹمر بھگوان کا روپ ہوتا ہے ایسا ہماری شاپ پہ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ اسٹاف کا ایشو رہا ہوگا اس وجہ سے ہو گیا ہوگا ہم تو ہم تو ہم تو بیسٹ کوالٹی استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں اور پورے مطلب ہمارے علاقے میں جو ہے ہمارے ہی وہاں سے جاتا ہے ہمارے دکان ہی سے لوگ وزٹ کرتے ہیں جی آپ آپ کو کچھ نہیں آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے یا کچھ ہمارے اسٹاف سے ہو سکتا ہے بچے ہیں اسٹاف ہے ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا ہو کوئی ایشو ہو آ گیا ہو پتہ کرتا ہوں کیا دقت ہے آپ نے ہم کو کمپلینٹ کی ہے ہم اب اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے باقی جو ہے آپ نے جو ہے مشورہ دیا ہے بہت اچھی بات ہے ہو سکتا ہے ہمارے اسٹاف سے کچھ غلطی ہو گئی ہو ہمارے اسٹاف بچے ہیں کاٹنے پیٹنے میں یا کوئی دوسرا دے دیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے وہاں پھر وزٹ کریے پھر دیکھتے ہیں ان شاء للہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہیں شاپ پہ آئیے نہیں سر سر جو ہے گراہک جو ہے بھگوان کا روپ ہوتا ہے ایسا کرتے نہیں ہیں ہم لوگ ہو سکتا ہے ہمارے اسٹاف کی کچھ کمی رہی ہو اسٹاف نہ جان پایا ہو اس وجہ سے کچھ ہو گیا ہو کچھ ایشو آ گیا ہو جس کے لیے ہم آپ سے معزرت بھی چاہتے ہیں اور باقی جو ہے آپ جی وہی وہی وہی سر ہمارے وہاں سے جاتا ہی رہتا ہے سب کے وہاں آپ ہمارے شاپ پہ آئیے وزٹ کرئیے پھر یہیں بیٹھ کے بات کر لیں گے ڈسکس ہو جائے گی جو ہوگا مسٔلے کا حل نکا لیں گے بیٹھ کے